ہاں ہیلو کون بول رہے ہیں ہاں بولیے جی آپ کب بک کیے گیس کل بک کیے تھے تو دیکھیے گیس میں ابھی بہت زیادہ کام بھی رہتا ہے ہم کو ہزار کام ادھر ادھر کرنا ویسے بھی آپ کے ابھی وارڈ نمبر کا نمبر بھی نہیں آیا ہے آپ کے وارڈ کا کہ آپ کو ہم گیس پہنچائیں ادھر ابھی میری گاڑی گئی نہیں ہے تو ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا ارینج کریے اپنا تو سر اس کے لیے آپ کو ایک دو دن پہلے اگر گیس ختم ہونے والی ہے تو ایک دو دن پہلے آپ بک کریے جس سے آپ کے یہاں پہنچ جائے گا گیس ختم ہونے سے پہلے ہم کو کام وام بہت رہتا ہے سر آپ تھوڑا ارینج کریے تو ادھر اودھر دیکھیے پڑوسی وڑوسی سے مانگ لیجیے ہاں ریزن یہی ہے کہ آپ کے یہاں کا ٹائم ابھی نہیں آیا ہے سر دیکھیے ہم لوگ جو گیس یہاں آپ کا بک کرتے ہیں تو پھر گیس بک آپ ہی تو نہیں کر رہے ہیں بہت گاؤں والا کر رہا ہے تو سب کے یہاں گیس پہنچانی رہتا ہے اپن کو تو پھر گیس جو پہنچائیں گے تو ابھی ہم لوگ جو آپ سے پہلے بک کیا اس کے یہاں پہنچائیں گے تو آپ کا جب نمبر آ جائے گا تو پھر آپ کے یہاں جائیں گے پہنچانے آپ کو کال بھی نہیں کرنا پڑے گا سمجھے تو ابھی آپ کا نمبر نہیں آیا ہے آپ کا نمبر آئے گا تو گیس پہنچا دیا جائے گا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے گیس آپ کو پہنچا دیا جائے گا